हाँ मैं धार्मिक अंधविश्वासों पर कम विश्वास करती हूँ और आज भी कहीं अंधविश्वास हैं जैसे मंदिरों में भगवान की अत्यधिक पूजा करना मैं अब भी लोग पालन करते हैं सुबह शाम मंदिरों में जाते हैं यहाँ भगवान है अंधविश्वासों में अब भी फसे हुए है हम भगवान का कहीं पर भी नाम ले सकते हैं और हम लोगों से इन से ऐसे ही निपटते हैं कि भगवान का घर पर नाम ले लो चाहे कहीं पर भी ले लो ये धार्मिक अंधविश्वास है मंदिर मस्जिद में जाना